छब्बीस जेनवरी उन्नीस सौ इक्यानवे संविधान दिवस पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ पंचानवे स्वतंत्रता दिवस दो अक्टूबर दो हजार गांधी जयंती चौदह नवंबर दो हजार पाँच बाल दिवस चौदह जनवरी दो हजार ग्यारह मकर संक्रांति